पहिनेके लोकसभ छलखिन जे रेडियोपर शा रोज शामके सुनैत छलखिन हेँ समाचार पहिनेके लोकसभ लेकिन आबके आब तऽ रेडियो मतलब खतमे भऽ गेलै हम हमरासभके टाइममे देखने छियै मतलब बैटरीमे लगाकर टीवी आओर अथिमे उतना लाइनके भी सुविधा नहि छलैए जाहि टा मे हम अकल मतलब अकल छलै ओहि टा मे देखने छियै लाइनके उतना सुविधा नहि छलै तऽ बाहरसँ बैटरा ला कऽ टीवीमे डी वी डी लगा कऽ देखैत छलियै जब गाममे उतना मन नहि लागैत छलै ककरो तहन आब तऽ भऽ गेलै सभकिछुके सुविधा भऽ गेलैए मोबाइल टीवी सभकिछुके सभके घरमे रहैत छै टीवी मोबाइल इएह सभ देखैत रहैत छथिन आ एहिमे अपन कोइ भी टेंसनो रहैत छै दूर भऽ जाइत छै लोकके आओर मोबाइलसँ तऽ लोग इतना मतलब रहैत छथिन मतलब हर किछु सीखैत छथिन पढ़ाइ लिखाइसँ लऽ कऽ लुरि ढङ्गमे मतलब जतेक होइत छै सभकिछु करैत छथिन मोबाइलसँ सिलाइ कढ़ाइ सीख सकैत छथिन पढ़ाइ लिखाइ भी कऽ सकैत छथिन मोबाइलसँ आओर मतलब गुलदस्ता उलदस्ता फूल ऊल जतेक होइत छै सभ लोक बना सकैत छथिन कऽ सभकिछु कऽ सकैत छथिन पहिनेसँ बहुत बदलाव आब भऽ गेलै आब जतेक पहिने नहि छलैए सभकिछुके साधन भऽ गेलै आब गामसभ गाम अथिमे पूरे समाजमे सभकिछुमे बहुत साधन भऽ गेलैए सभकिछुके आब